जी जी कहाँ कहाँ जाना है आपको आप बताऍं क़िला क़िला है चिड़ियाघर है पैलेस है जी कितने लोग हो आप जी दस हज़ार रुपये ख़र्च आ जाएगा मैम जी मैम तो आप बता दो हम ने तो बता दिया आप भी बता दो आप कितने दे रही हो चलो नौ हज़ार रुपये दे देना जी जी आप भी बता दो फिर कितना दोगी आप

जी चलो आठ दे देना आप तो फाइनल कर दे रहें आठ में आठ हज़ार रुपये दे देना आठ हज़ार रुपये दे देना आप जी आपको क़िला ले जाएंगे पैलेस ले जाएंगे मक़बरा ले जाएंगे चिड़याघर हाँ महाराज बाग़

जी जी आ गया जी